बे ना सारनायनि बेलायाव ना गिदिरखौ आं मोनबायानो होनजायो दाखालि दैज्लांनि समावहाय आं मालाबा मालाबा मोनाफ्रावहाय गुन्दै होनानै सारोमोन आरो मोन्दोंबो गोबाङै मोन्दों फन्द्र' सल्ल' केजि बेफोरबायदि ना मोन्दों आङो ओमफ्राय फिसा फिसा नाबो मोन्दों आरो बे मोजां मोजां फारसेथिं नायोब्ला मोजां जायगाफ्रावहाय जाबथेनोब्ला गुन्दै होनानैहाय बेखौ ना गिदिरखौ जाफैयो ओमफ्राय खेबसे खेबनैसो आं ना गिदिरखौ मोन्दों ओमफाय सारनाय समावहाय फ्राय आदा केजि बायदिमोन बे नाया ओरैबायदि सारनाय समावहाय जेआवहाय सौदावलाबायदोंमोन आं सान्दों हाब बे नाया खारखो ना माखोसो साननानै सान्दोंमोन नाथाय उनावहाय आं थांनानै दांग्रोमबाय सारनाय समावहाय नाथाय दंमोन नाथाय बियो आदा केजिसिम बिदि जानायमोन आं गिदिर बांद्राय गिदिरखौ मोनाखै एबा दस केजि बिस केजि जानायफोरखौ आं आं जिबनावहाय मोनफेराखौ नाखौहाय फ्राय आदा केजिसिमावखौ फवाफा बेफोरबायदि नाखौ आं गिदिर गिदिरखौ जेजों मोननाय जाबाय आरो बे मोननाय समावहायथ' आं बिराथ खुसि जाबाय बे नाया खान्थासिना होननानै बुङोमोन खान्थासिना बिराथ गोथाव आरो ना गुन्दै होनाय समावहाय गोबां ना जायो लाइक फेथ खाथाबो जायो ना फेथ खेथा होनना बुङो एलेंगा जायो आरो फिसा फिसौ फुथिफोर जायो बिदिनो गुबुन गुबुन नाफोरबो जायो आरो आरो बे सारनाय समावहाय आं ऐ दिन मानै बायदि एसे गिदिर मोन्दों आदा केजि मासे आरो फवासे बायदि मासे मोन्दों बे नाखौ मोननानै आं जोबोद खुसि जादों आरो बे नाखौ लानानै आं फ्राय आं जादों आरो फोरान्दोंबो माखासेखौ फोरान्दों आरो आं फान्दोंबो माखासेफोरखौ गोबां माखासे नाखौहाय आं फाननानै जादों बिदिनो ना गिदेरखौ बिदिनो मालाबा मोनो मालाबा मोना फ्राय फिसा फिसौ नाखौ फाननानैहाय आं बिदिनो जादों आरो आरो फाननानै मोन्दों